میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جیسے سیدالکونین تجلیات نبوت امراؤ جان ادا خدا کی بستی بیگمات کے آنسو پرنس آف فائر رچ ڈیڈ پوور ڈیڈ یہ مختلف کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں لیکن یادگار کتابوں میں ایک اور کتاب ہے الرحیق المختوم لیکن یادگار کتابوں میں میرے لیے تجلیات نبوت جو کتاب وہ بہت ہی سبق آموز اور پوری کی پوری کتاب ہی متاثر ہونے والی اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والی کتاب ہے وہ کیونکہ اس کتاب میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی پوری زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور اس ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی خود کے اندر تبدیلی لانے اور خود کو بہتر بنانے والی زندگی ہے جب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے میں نے پڑھا تو میری زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئیں جیسے کہ دوسروں کی مدد کرنا جو جنہیں جن جنہیں مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنا چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا بڑوں کی عزت کرنا اپنے ٹیچرز کی عزت کرنا بڑوں کی باتیں ماننا پڑوسیوں کو حق ادا کرنا لڑائی جھگڑے سے بچے رہنا جتنا ممکن ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا اگر با دل ناخواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن خود سے ضرور کوشش کرنا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ تمام چیزیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئیں کہ انسان مکمل انسان تب ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ اس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے اس کتاب سے سیکھی ہیں